आबके जे जेनरेशन चलि आएल हँ ओहिमे जे देखै छी बच्चासभके मोबाइलके प्रति बहुत जादा इन्टेरेस्ट जिनका रुचि कहै छी हमसभ रुचि बढ़ि गेल अइ बच्चासभके देखै छी एनी टाइम मोबाइलेमे घुसल रहैए ओकरासभके जे छै मोबाइल एक प्रकारसँ अटैच भऽ गेल अइ ओकरासभके ओसभ ओसभ जे छै कोनो भी खेलमे ओतेक रुचि नहि रखैए ओसभ खाली मोबाइले देखैए मोबाइलेमे बिजी रहै छै एनी टाइम ओकरासभके अन्दर जे छै मोबाइल एगो लतसन लागि गेल छै से हुनकासभके अन्दर रुचि लगेबै ओहि प्रकारके जे कोना ओसब फेरो ओ खेलामे इन्टेरेस्ट रखतै कोना खेलतै नहि खेलतै तऽ सबसँ पहिने ओकरासभके मोबाइल जे छै गार्जियनसभके कहिकऽ कहबै जे अहाँसभ मोबाइल ओकरासभके अपना पास राखि लिअऽ ओकरासभके जल्दी दिऔ नहि जखने जखन कोनो काज होइ मोबाइलसँ तखने ओकरासभके दिऔ बाँकी हुनकासभके जल्दी हाथमे मोबाइल नहि दिऔ ओकरासभके कहिऔ जो तोँसभ दोसर कोनो खेल खेल गामघरमे जाहिसँ कि फिटनेसो बनल रहतै आओर ईसब मोबाइल देखलासँ आदमीसभके दिमागसबमे बहुत जादा वाइब्रेशन बढ़ि जाइ छै आओर आदमीसभके जाहिसँ तबिअतो खराब भऽ जाइ छै ई जे छै आगू चलिकऽ बहुते दिक्कत दै छै ताहि दुआरे अहाँसभके सँ नम्र निवेदन इएह अइ जे अहाँसभ जादा मोबाइल नहि यूज करू